پرانے اور نئے میڈیا میں مختلف تبدیلیاں آئی ہیں جو ہمیں روز مرہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے پرانے جو میڈیا ہوتے تھے وہ سچی خبروں کو دکھاتے تھے انسانی زندگی کے جو حقائق ہیں ان کو لوگوں کے سامنے نشر کرتے تھے سچائی کو فروغ دیتے تھے اور ٹی آر پی نہیں لیتے تھے لیکن جو نئی میڈیا ہے آج کل کی جو میڈیا ہے وہ سچائی کو نہیں دکھاتی ہے وہ انسانی زندگی کے حقائق کو انسان کی زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے ان کو لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے نشر نہیں کرتا ہے اور ٹی آر پی لیتا ہے اور ٹی آر پی کے چکر میں بہت سارے حقائق کو سچائی کو چھپائے رکھتی ہے اسی طریقے سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ نئے میڈیا میں سوشل میڈیا پلیٹفارم نے جگہ لے لی ہے اور افراد کو دوسرے لوگوں سے جوڑنے اور بات چیت کرنے کی سہولت دی ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف میڈیا منصوبے مثلاََ ویڈیو اور اسی طریقے سے ویب سیریز بھی دستیاب ہیں جو افراد کو تفریحی اور تعلیمی مواد مہیا کرتے ہیں